गोअन सिक्सटीन हां आरे म्हाका ह्यें आसलें रे बड्डे आसलो मरे इवँट आसलो आमचो बड्डेचो सो तें तेच्या खातीर आमकां नुस्तें जाय आसलें परवां परवां परवां तारीक कितली येला हय आमचें खाता रे आमकां ऑर्डर म्हटल्यार पळय भावा कशें नॉम् मोटें मोटें नुस्तें आमी सांगला रे ऑलरेडी आमकां अशें गोंअन नुस्तें जाय आसलें माश्शें मेळटलें मरे कारबोटां बी तसलीं रे हां तीं व्हडलीं व्हडलीं व्हडलीं व्हडलीं आसू तें आमकां मेळटलें तें आमी जाणांत रे तें आमी तें सांगताच तुका हांव नाल्या तेंका तें सांगता तुका हांव तेका विचारून सगळी ऑर्डरूच तुका दिता हांव कळ्ळें तुका तशें न्ही म्हाका तुका सांग लोकल फीश अशें किदें मेळटलें अशें काळुंदरां ब् दर्याचीं नाका रे आमकां तशें न्ही आयक हय दर्याचें नुस्तें आमकां नाका चड करून आमकां अशें गोआ हेंच जाय रे गोय अशें रे फाटलीं नुस्तीं किदें म्हणटा रे तेका काळुंदरां आनी खर्चाणीं तस् तसलीं जाय कळ्ळें तुका बा् बरें बरें सो तुमचें ना बरेस्तारां सांचें म्हटल्यार पावल्यार सुद्दां जाता कांय किद्या रातचो न्ही बड्डे रातचो कळ्ळें सो हय सांचें चारांक पांचाक म्हटल्यार पावल्यार खूब जालें किद्याक मागीर भाजपा जाय नही भाजपा मात्सो टायम जाय न्ही रे आं बरें चलता पयशांचो प्रॉब्लम ना कांय पयशांचें ना ना बरें बरें चल तर सांगता तुका मागीर हांव तूं म्हाका सांग किदें प्रायस बी तें मागी माश्शें मात्शें मागीर फोन करून सांग चल चल बरें आं अशें ह्यें मरे शॅलफीश मरे तीं कालवां आनी शिणाण्यो शिणाण्यो आहा तुजे कडेन शिणाण्यो हां शिणाण्यो सांग शिणाण्यो हां आसूं पयशांचें कांय ना पयशांचें कांय ना पयशें सुशेगा हांव पयता न्ही तुका सांग म्हाका प्रायस सांग फक्त आनी हांव तुका पयशें धाडटा हय हांव घेवन येता मागीर ओके चल बरें बरें बरें